हाँ जी हाँ मैडम बोलिए नमस्कार सब सही है बढ़िया है जी आप आप अपना सुनाइए

सुविधा तो हर चीज़ आपको अभी सुविधा हो गया जैसे कपड़े वग़ैरह है थोड़ा वह जो हैं अभी हाँ हाँ अच्छा तो ठीक है कपड़ा ओपड़ा का भी जो हैं तो अच्छा हाँ तो कपड़ा आपको मिल जाएँगे थोड़ा डिस्काउंट वग़ैरह है कपड़ा हाँ डिस्काउंट में डिस्काउंट अभी जो हैं आपको ऐसे बीस पर्सेंट चल रहा है लेस इससे बीस से ज़्यादा है अच्छा तो ठीक है तो ठीक है हम आपको हाँ हाँ अच्छा शादी विवाह ठीक है बढ़ाएंगे डिस्कउंट जो हैं तो आपको जो हैं दस पर्सेंट और तीस कर देंगे सही ना तीस पर्सेंट कर देंगे बीस बोले थे दस और बढ़ा देंगे आपको तीस पर्सेंट जो है ना आपको

सुविधा जो हैं और अभी तो सुविधा हर चीज़ का नहीं है लेकिन यह सुविधा जो हैं अभी तो कोई ऑफर ऑफर नहीं चल रहा हैं एक्चुली बात यह है कि जो अभी जैसे कोई अथि रहता है तो उसमें ऑफर ऑफर भी चलता है ऑफर तो अभी है नहीं तो सामान सब तो यही है जैसे लिए इसे बर्तन हो गया आपको कपड़े हैं ये हैं जो भी सामान सब है तो जैसे शादी बियाह में तो बर्तन का भी काम पड़ता है हाँ बर्तन हो गया हाँ तो हर तरह से जो हैं वह सब आप तो सब कुछ सब कुछ हमारे इधर बाज़ार मार्केट में है सेयर मार्केट में तो सुविधा जो हैं ऐसी बात नहीं है जो अगर आप थोक में माल लीजिएगा तो सुविधा तो होगी ही ऐसी बात नहीं है सुविधा डिस्काउंट वग़ैरह कपड़े हैं तो उसमें जो हैं तीस पर्सेंट आपको डिस्काउंट है कि नहीं नहीं कपड़ा भी अच्छा अच्छा देंगे कपड़ा भी अच्छा होगा हाँ कपड़े भी आपको अच्छे ही मिलेंगे कपड़ों में कोई यह निहीं कि कोई घटिया कपड़ा दे दिए क्योंकि शादी विवाह है और कस्टंबर को जितना आप बढ़िया माल देंगे कपड़ा अच्छा देंगे तो उतने कस्टमर आते हैं उतना हम पकड़ होता है तो इसीलिए तो सामान सब यही है हर चीज़ और मार्केट में सबको इसके लिए ठीक है ऐसी कोई हाँ तो ठीक है जो है ना आप आइएगा